हा असांजे भारत में भई अहिड़ा सभिनी खां ज़्यादह एतिहासिक जॻहियूं भई आहिनि जिते भारत देश जा ई न विदेश जा ई भई माण्हू अनेक घुमणु ईंदा आहिनि जीअं गेटवे ऑफ इंडिया आहे और गोल्डन टेम्पल आहे वैष्णो देवी मंदरु आहे भई जीअं गोवा में आहे त अहिड़ियूं ॾाढियूं ई जॻहियूं आहिनि जिते असांखे उहे पंहिंजे तरफ़ खीचींदियूं आहिनि असांखे उन्हनि जूं यादियूं ईंदियूं आहिनि त उहे अटरेक्शन कंदियूं आहिनि असांखे ऐं ॿाहिरां बि जीअं टूरिस्ट ईंदा आहिनि असां किथे वेंदा आहियूं घुमणु त असांखे उए बि ॾिसण जे लाइ मिलंदा आहिनि असांखे उन्हनि सां बि भई ॻाल्हाइण में ॾाढो उहो लॻंदो आहे की असां उन्हनि सां बि ॻाल्हायूं गॾु फोटो खिचिरायूं या असां पंहिंजे ॿारनि खे बि गॾु गॾु घुमाईंदा आहियूं त असांखे बि उहे जानकारी मिलंदी आहे असां पंहिंजे ॿारनि खे बि ॿुधाईंदा आहियूं की असांजे भारत में अहिड़ियूं अहिड़ियूं एॾियूं जॻहियूं आहिनि की असां जिते जिते घुमऊं था पिया असां इम्हनि जो भई आनंद वठूं था पिया असांखे उन जे बारे में पतो थो पए या जीअं लाल क़िलो आहे त असांखे उहा बि पतो पवंदो बम्बई में गेटवे ऑफ इंडिया आहे ताज होटल आहे ओबेरॉय होटल आहे असां उते भई ॾिसंदासीं उहो असांखे अटरेक्शन कंदो आहे पंहिंजी जॻहि ते पंहिंजे माहिन में की असांखे ॾाढो केॾो ख़ुबसूरत जॻहि थी लॻे पई जीअं